आङो सानफ्रोमबो फुंआव रियाज खालामो आङो आंनि दामग्रा आइजें आइला गितारफोरजोंबो आङो दामनानै सोलोंबोदों गुबुन रोंखा राखा गायकफोरनिफ्राय आरो बेसोरनि फोरोंनाय बुस्तुफोरखौ आं खाथायाव लिरनानै लानानै आङो सोलोंबाय थायो जासिगोन दां ना